وعلیکم السّلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ جی ہاں بھائی جان موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں جی جی ہاں بتائیے اچھا اچھا اچھا آپ کو کتنے پیسلی خریدنے ہیں اچھا اچھا اچھا چلیے تو کون سا موبائل چاہیے آپ کو ون پلس میں اچھا اچھا تو اصل میں سر ایسا ہے نا کہ نیو کمپنیوں کے جو ہے نوٹ تھری ہے نوٹ فور ہے جی نیو ماڈل میں تو رینج یہی ہے قریب پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار اس طرح کا آپ کو آپ کو کس رینج میں چاہیے آپ اچھا اچھا اچھا ویسے آپ کا بجٹ مطلب پچیس یا تیس ہزار تک کے قریب ہے تو کون سا کون سا لیں گے آپ جیسے مان لیجیے نوٹ تھری ہے نوٹ فور ہے ایسے ہی قریب تیس تیس تیس کے قریب کا تیس ہزار کے قریب کا ہے

تو آپ آ جائیے کسی ٹائم پہ شاپ پہ تو آپ کو سب کچھ یہاں بتا دیا جائے گا کتنے ہاں قیمت قیمت قیمت مناسب لگا لیتے ہیں ہم اور آپ کے لیے قیمت مناسب ہی لگائیں گے ڈسکاؤنٹ کے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو دیا جائے گا ہاں ہاں ڈسکاؤنٹ رہے گا بالکل رہے گا ڈسکاؤنٹ کہ کتنے موبائل چاہیے صاحب ویسے آپ کو اچھا ایک ہی چاہیے ہاں وہ اصل میں یہ ہے نا کہ اگر زیادہ لینے ہو تو پھر ڈسکاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے جی جی ہاں ایک پر بھی مل جائے گا ڈسکاؤنٹ تو اس کے حساب سے جیسا بھی ہوگا ڈسکاؤنٹ کریں گے آپ کو کوئی بات نہیں ہے آپ آ جائیے کسی وقت میں اور بات ہو جائے گی